नमस्ते मैम मैडम जी जी तो कैसा बाल कटवाना है आपको

उसका पैसा वही डेढ़ दो सौ रुपये जाएगा

बच्चों लोग का भी कट जाएगा भाई बच्चे लोग का भी कट जाएगा वो लोग का भी पैसा जैसा आप बोलेंगी वैसा कटेगा बाल हाँ यस

कट जाएगा बच्चों का आर्मी कट कट जाएगा बच्चों का भी

दोनों का वही दो सौ रुपये आएगा आर्मी कट कटेगा दो सौ रुपये के लभसम होगा वही आपको देना होगा हाँ कलर भी हो जाएगा जैसा आप चाहेंगी बाल कलर कराना वैसा कलर हो जाएगा जैसा कटिंग चाहेंगी वैसा कटिंग हो जाएगा मुड़वाना चाहेंगी बाल को मुड़ भी जाएगा लंबाई चाहेंगी वो भी हो जाएगा जैसा आप चाहेंगी सेटिंग बाल का करवाना ओ सब हो जाता है यहाँ पर बच्चों का भी चाहेंगी जैसा करवाना वैसा हो जाएगा बच्चों लोग का भी जैसा आप चाहेंगी ऐसे कट जाए तो भाई तब तो हजार बारह सौ रुपये जाएगा उसमें आपका कलर भी कराना है मुड़वाना भी है तो उसमें टाइम लगेगा अभी टाइम भी लगेगा उसमें आपका टाइम आपको निकालना पड़ेगा ऐसा नहीं की आने के बाद आप घबराने लगें कि नहीं जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए तो जल्दी नहीं हो पाएगा ना उसके लिए टाइम भी देना पड़ेगा ठीक हाँ हाँ भीड़ होता है इसीलिए ना भई टाइम लगेगा यहाँ पर जो कश्टमर पहले से आया होगा उसका तो पहले करना पड़ेगा इसके बाद ही तो आपका होगा वहाँ अगर पहले से कस्टमर रहेंगे तो पहले उन सबों को काटना पड़ेगा टाइम लगेगा इसीलिए बोले हैं ना कि टाइम आप निकालकर आइएगा ऐसा ना हो कि आप आएँ परेशान हो जाएँ अगर आप जब जब कहें कटवाने के लिए तो आपका नंबर लगे हाँ अभी हाँ तो वही नंबर अगर आप कटवाएंगी तो पान सात नंबर रहेगा सातवें नंबर पर आपका रहेगा पाँचवे सातवें पर हाँ इतना लोग का कट जाएगा तभी आपका कटेगा हाँ नहीं नहीं कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आप आइए कटवाइए देखिए यहाँ पर पोस्टर भी लगे हैं आप जैसा देखेंगी वैसा कहेंगी जैसा कहेंगी वैसा ही कट जाएगा वैसा ही कलर होगा वैसा मुड़ जाएगा बाल आपका मुड़वाना है तो नमस्ते मैम